हम जे चार्जर लेने छलिए से चार्जर नीक क्वालिटीके नहि रहै आओर ओ खराब भऽ गेलै बहुत जल्दी ओहिसँ ने चार कोनो भी चीज चार्ज नहि होइ छलै जल्दी जाहिके कारण आओर खराब चार्जरके डर रहै छै जे ओ ब्रस्ट नहि कऽ जाए जाहिसँ बहुत हानि होइ छै घरके बर्बादी होइ छै आओर आगि लागैके ज्यादा डर रहै छै ताहि दुआरेसँ नीक चार्जरके यूज करबाके चाही आओर हम जे चार्जर लेने रहिए से कनि खराब क्वालिटीके रहै सस्ता देखिकऽ लेने रहिए तेँ सस्ता टाइपके देने रहै ताहि दुआरेसँ सस्ता चीज कखनो नीक नहि होइ छै एकबेर ली नीक चीज ली जाहिसँ टिकाउ रहै लोकके सुरक्षित रहै आओर खराब चीज कखनो नहि ली